تفریحی صنعت میں کھلاڑیوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے وہ نہ صرف کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ اپنی شہرت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی توجہ بھی حاصل کرتے ہیں وہ ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ شوشل میڈیا اور مختلف تقریبات میں حصہ لے کر مخصوص لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں برانڈز اور کمپنیاں ان کھلاڑیوں کے ساتھ شراکت داری کرتی ہے تاکہ آپ وہ اپنے پروڈکٹس کو مشہور کر سکیں اور لوگوں کا ایک اپنا حصہ داری حاصل کر سکے کیونکہ لوگ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کے باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اس طرح کھلاڑی اپنی مقبولیت سے ناظرین تک اثر ڈال کر خود بھی مالی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کمپنیوں کو بھی نفع پہنچاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں کھلاڑی صرف کھیل تک محدود نہیں رہتے ہیں بلکہ وہ تفریحی دنیا کے ایک بڑا حصہ بن چکے ہیں اور ان پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کی باتوں کو مان کر کمپنیوں کا جو پروڈکٹس ہوتا ہے اس کو خریدتے ہیں